खेलला धुपलासे कि फायदा होइ छै देहके मतलब स्वास्थ्यके लिए ठीक रहै छै शरीर कसरत होइ छै आओर बेमारीसे लड़ैके क्षमता रहै छै ओकरामे कोइ बेमारी प्रवेश नहि होइ छै अगस्त अस्वस्थ शरीर भै जाइ छै तऽ लोक कहै छै कि से चलऽ फिरऽ दौड़धूप करऽ तऽ एहि लैके शरीर बढ़िआँ रहै छै फ्रेश रहै छै दिमाग तेज तेज रहै छै शरीरमे कोइ तरहके प्रॉब्लम नहि आबै छै जल्दी आओर बैठलासे बेसी फायदा छै चलनाइ फिरनाइसे जतेक चलबै फिरबै शरीरके लिए बढ़िआँ हेतै तऽ हमरासभकेँ छै से बेसी चलै फिरैके कोशिश करै छिए नहि छै कोनो काम तऽ ओहिनो घुमि अएलिए कतहु सुबह शाम बेसी चलै फिरैके छै कसरत व्यायाम करै छै शरीर ठीक रहै छै बैठलासे आओर बेमारी फैलै छै आओर जतेक दौड़धूप करै छै तऽ ओ शरीर फ्रेश रहै छै बैठलासे शरीर घबराहट होइ छै मोन बेचैनी रहै छै चलनाइ फिरनाइसे ने फ्रे फ्रेश रहै छै दिमाग तेज बुझाबै छै